हय तुमकां फुलां जाय आशिल्ली न्ही हा

हय हय पण सद्द्यां लोकल म्हणजे आमचीं रोजां आसतात वर्सभराक आसतात तीं जर तुमकां माळ जाय जाल्यार तुमकां एक दोनशे रुपया मीटर पडटा ती बाकीचीं मोगरीं आसात ती सामकीं सिसनल ती एप्रील मार्चान तेन्नाच मेळटा तीं सद्द्यां अवेलेबल ना बाकी आबोलीचीं बीन फुलां आतां मेळटली तुमकां

हय ना आमी जाय जाल्यार माळो गुतूंन दितात तुका त्यो लेयराईच्या जात्रेक थंय भायरूय विकिल्ल्यो जाता नाजाल्यार आमी बाजारानूय विकतात हाडून हय हय हय ते अशे म्हणटात की एकशे आठ कळे थंय दितात एकशे आठ कळे गुंथून दितात अशें म्हणटात आनी ते कळेच आसपाक जाय जितले ताजे तितले बरें जितले फुलतात ती दिनात थंय ती ऑफर केल्ली वचना थंय हय एक्चुली घेतिल्ली हांगाच्यान बरी कारण थंय मातशी तुमकां रेट चड सांगतले ते प्रायस चड सांगतले हांगच्यान तुमी जर एक आदल्या दीस व्हरत आनी मातशें उदक मारून दवरत जाल्यार ती ताजीं उरता तुमी फूल नेक्स्ट डे दिवपाक जाता ती ऑफर करपाक जाता ना बरोबर पयलींच करपाक जाय

हय दिवपा शकता दिवपा शकता बाकी मागीर हार बीन दितात रोजांचो हार घालतात थंय आनी तुमचे बाकी सगलें नाल्ल बीन तशे व्हरतात ओटी भरपाचें बीन पूण हय पूण फुलांचे इतलेंच आसा मोगरी तितलेंच व्हरतात हय आनी तुमकां केन्नाय फुलां अशीं जाय जाल्यार आसा आमच्या कडेन अवेलेबल बाकी सगलीं हय बुके बीन दवरतात पण ताका चडशीं लोकल फुलां येना तीं भायलींच फुलां येता हय म्हणजे तुमी त्याच स्पोटाक सुद्दा आयल्यार दिल्यार जाता तीं एवेलेबल आसा आमी थंयच तुमकां करून दिता बुके फ्रेश ना आमी फोनारूय घेता आमी वोट्सेपारूय आसा जर तुमी फोटू मारून धाडले आमीय दिवपा शकता हय हय हांगाच आसा तुमी कॉन्टेक्ट करपा शकता ओके या थँक्यू